आं दख'ना बायदोंमोन गांसे मोजांआनो नोङा जि बुरजा दामल' लादों गाननोबो मोजां नोङा मानोबो मोजां नोङा आंसो साबसिन दानो रोङो ओरैनो बायनाय जाबाय आं बे दखनाखो माथानिमोन गानख'नोबो हाया माख'नोबो हाया जि गोरा थेब्बाबो जाया गुबाय थायो गुबाय थायो मानो बायखो सानबाय आं इसेबो मोजांखौनो मोनासै आं गाननो नायनोलाय समायनामोन खिन्थु गाननो एसेबो मोजां नङा आरो मा खालमानो बायना लाबाय उफाय गोया गाननांसिगोन